हा मां महान शख़्स जी जीवन कहानी पढ़ण चहींदसि उन्हनि जो नालो आहे ए पी जी अब्दुल कलाम मां हुननि जी जीवन कहानी हिन लाइ पढ़ण चहींदसि छोकी हिन खां असांखे ॾाढो कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे हा मां अब्दुल कलाम जी जीवन कहानी पढ़ी आहे हुननि जो पूरो नालो डाक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम आहे आहे ऐं हुननि जो जनम पंद्रहं अक्टूबर उणिवीह सौ एकटीह जो रामेश्वरम तमिल नाडू में मछुआरे परिवार में थियो आहे उहे तमिल मुसलमान हुआ हिननि जो पूरो नाम डाक्टर अबुल पाकीर जेलुल्लादीन अब्दुल कलाम आहे हिननि जे पिता जो नालो जेलुल्लादीन और माता जो नाम असीमा आहे हिननि जे पिता पंहिंजी नाओ मछुआरनि खे ॾेई करे पंहिंजो घर ख़र्चु हलाईंदा हुआ ऐं हिननि जी माता हिकिड़ी ग्रहणी हुई ऐं इहे भारत जा पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक ए पी जे अब्दुल कलाम जी ॻाल्हि त जीअं प्रेरणा जो भंडार आहे अब्दुल कलाम ज़िंदगी भर महिनत ऐं लॻनि सां पंहिंजो कमु कयो आहे लॻातारि सफलता पाई हुननि जो चवणो हूंदो हुओ की जीवन में सफलता जो आनंदु तॾहिं ईंदो आहे जॾहिं कहिड़ी सफलता मुश्किल सां मिलंदी आहे हिन लाइ मां हिननि महान जी जीवन कहानी पढ़ण जी ॾाढी शौक़ीन आहियां